हम बिहार में घूमने के लिए आए हैं आप हाँ तो कुछ बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है

हाँ हाँ तो ठीक हाँ हाँ हाँ

ठीक है तो राजगीर राजगीर है जैसे कि राजगीर है

ठीक और ये नेपाल है ये काशी जी को मंदिर सब हाँ ये सब कुछ हाँ हाँ और हाँ बोल रहे हैं पटना का कहीं पटना पर कुछ है पटना में

ठीक ठीक हाँ तो बस जा सकते हैं हूँ बिहार में हम आए हैं घूमने के लिए

अच्छा माने अच्छा हमें लगे हाँ अच्छा लगे हाँ ठीक हाँ गोलघर है ठीक है तो गोलघर भी देख लेंगे हाँ ठीक

हाँ हाँ ठीक ठीक

हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है तो सब आप बता दीजिएगा हम आएंगे ठीक न ठीक ठीक है आर वो बिहार में कहीं है कुछ अरो कहीं बिहार में है घूमने वाला अच्छा अच्छा अच्छा मुजफ्फरपुर में है ठीक ठीक है

ठीक है

ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो अच्छे बात है ये होना चाहिए कि आदमी आवे तो घूमा देना चाहिए और मंदिर सब देख लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा हाँ

हाँ हाँ हाँ ठीक है